जोंनि ओंख्रि संनायाव जेरै नारजि ओंख्रि सङोब्ला गोबां सम नांगौ आरो बोरमा बेदर सङोब्लाबो जोंनो गोबां सम नांगौ दाउ बेदर सङोब्लाबो गोबां सम नांगौ आरो दालि सङोब्ला बांद्राय सम नाङा आलु फाजा एवोब्लाबो गोबां सम नाङा अनद्ला ओंख्रि सङोब्लाबो गोबां सम नांगौ मैद्रु ओंख्रि सङोब्ला गोबां सम नाङा खारदै गोबाब ओंख्रि सङोब्लाबो गोबां सम नाङा फाजा एवोब्ला लाब्रा एवोब्ला गोबां सम नाङा मानोना सबाय ओंख्रि सङोब्ला गोबां सम नांगौ खेसारि दालि ओंख्रि सङोब्लाबो सम नांगौ मानोना जोगोनार ओंख्रि सङोब्लाबो गोबां सम नाङा ना एवनोब्लाबो बांद्राय सम नाङा अमा सङोब्लाबो सम नांगौ बोरमा संब्लाबो सम नांगौ फारौ हांसो सङोब्लाबो सम नांगौ बेफोरो गोबाव संनांगौ जायो आलु खबि लाब्रा सङोब्लाबो गोबांद्राय सम नाङा खबि फाजा एवोब्लाबो गोबां टाइम नाङा मैद्रु ओंख्रि संनायावबो गोबां टाइम नाङा लाब्रा दालि सङोब्लाबो गोबाव सम नाङा